मेरे जीवन में बहुत सी चुनौतियाँ रही हैं लेकिन सबसे प्रमुख चुनौती थी घर में आर्थिक तंगी जिसकी वजह से मेरी शिक्षा भी प्रभावित हो सकती थी लेकिन मेरे पिता के द्वारा किया गया संघर्ष और उनका समर्पण ने मुझे कभी हार मानने नहीं दी जिस वजह से मैं आज एक अच्छे मुकाम में पहुँच पाया हूँ चुनौतियाँ ऐसी रहीं हैं कि जब मेरी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में हुई थी तो तो मैं मेरी जो पढ़ाई का स्तर था बहुत ही ख़राब था जिस वजह से जब मैं शहर की तरफ अपनी उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ा तो मुझे बहुत चुनौतियाँ हुई का सामना करना पड़ा और बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई की साथ में घर में चल रही तंगी अर्थ आर्थिक तंगी के कारण समस्याएँ और बढ़ते जा रहीं थी लेकिन मैं मैंने अपने पिता के संघर्ष को उनके समर्पण को हमेशा अपने ध्यान में रखा इस कारण से मैं हमेशा ही तैयारीयों में लगा रहा जिस वजह से आज मैं अच्छी सफलता की ओर पहुँच पाया हूँ